फरायसालिनि फराफारियाव गथ'फोरनो जों बेखौ बिथोन होनांगौ जाहाथे जोङो बेंक आव दाहार लायोब्ला जों बेखौ रिटार्न होफिननांगौ खाजोनाफोर बायदियै बिनि सायाव जों उन्दैफोरनो फोरोंनो थाखाय गोनांथि दं होननानै सानो